म्हाका सगळ्यां साहित्य कृती पेक्षा कादंबरी ही साहित्य कृती चड आवडटा किद्याक काय म्हळ्ळ्यार कादंबरी हितून लेखक आपलो एक वेगळो अनुभव मांडटा तशेंच एक सलक कथानक खंयच न तुटता तें वाचकाक आकर्शीत करता त्याच प्रमाणे कथानक भाशा वातावरण निर्मिती एक वेगळेच प्रकारे वाचकाचेर तो जो प्रभाव पडिल्लो आसता कथा म्हणटाना एक सुटी सुटी प्रमाणे एक आशय जो आसा तो क कथाकार तितू माण मांडटा पूण कादंबरी ही एक तीन चार बैठक किंवां तेच्याऊन चड बैठक लागता पूण एक कंटिन्यू एक आशय जो आसा तो वाचकाच्या मुखार उबो करता तितून आशिल्ली भाशा ती भाशा तेची मातृभाशा आसता त्याच प्रमाणे लेखक जो आसा आतां तितून वेगळे वेगळे प्रयोग करता जशी कोंकणी कादंबरी म्हणपा गेल्यार दामोदर मावजो हेजी कार्मेलीन ही कादंबरी ह्या कादंबरेन तेणें गोंयची सत्य परिस्थिती मांडिल्ली आसा आनी ती वाचताना दोळ्या मुखार हुबेहूब तें चित्र वाचकाच्या मुखार दिसता मदींत वाचताना भावूक सुद्दां जाता मदीं हास्यास्पदय आसा